मां घणो करे स्त्रीअ जे मथां नंढी बालिकाउंनि जे मथां अत्याचार जे मथां ऐं पंहिंजी संस्कृतीअ जे मथां लिखण पसंदि कंदी आहियां छाकाणि त इहे उहे विषय आहिनि जेका सिधो वञी पढ़ण वारे जे दिलि खे छूहींदा आहिनि बिल्कुलु इन करे मूंखे इहा विषय इलाही वणंदा आहिनि ऐं मां घणो करे इन्हनि खे ई पढ़ण पसंदि कंदी आहियां ऐं अॻिते इन्हनि मां ई कुझु सुधार करे पंहिंजी कविताउंनि ज़रिये ॿियनि खे पढ़ण जी या चाइजे चइजे थ ॿियनि खे सम्झाइण जी कोशिशि कंदी आहियां स्त्री स्त्री हिक नंढे खां वॾी थी थिए अॼु ॼमे किथे थी ॼाए किथे थी शादी किथे थी थियसि अॻिते उनजो छा आहे अॻिते हू छा करे रही आहे हूअ सभु मां मुंहिंजी कविताउंनि में लिखण जी कोशिशि कंदी आहियां ऐं ॿियो वधीकतर मां इहो कोशिशि कंदी आहियां त अुॼ वास्तव रूप में छा हली रहियो आहे वास्तविकता छा हली रही आहे उनजे मथां ब मां लिखण जी घणी करे कोशिश कंदी आहियां जीअं मां जेको बि लिखां सो साम्हूं वारे खे आसानीअ सां सम्झि में अचे हू सम्झी सघे उनजी पढ़ण जी क्षमता वधी सघे ऐं कोशिशि करे त उहो पढ़ी करे पंहिंजे शब्दनि खे अॻिते लिखंदो रहे